बा जुन नैरोजा नैजिथाम दाइन जुलाइ नैरोजा नैजिथाम जिनै आगष्ट नैरोजा नैजिथाम नैजिथाम सेप्तेम्बर नैरोजा नैजिथाम जिनै डिसेम्बर नैरोजा नैजिथाम